हिंदी बोलने में हमें कठिनाइयाँ होती थी बचपन में लिखने में भी और पढ़ने में भी और लिखने में भी जो कि हम लिख नहीं पाते थे हिंदी और उसका अक्षर भी नहीं जानते थे और पढ़ना भी नहीं जानते थे तो हमारे टीचर ने हमें सिखाया था बचपन में कि हमें हिंदी पढ़ना लिखना और बोलना कैसे आए और हमने अच्छा खासा हिंदी बोलना भी सीख लिया और लिखना भी बचपन में हमें सी नहीं आता था तभी हमने सीखा जो कि आज हमें हिंदी पढ़ना लिखना सब आ